अगर हमें मौका मिलता है तो हम भारत के नक्काशी को पूरे विश्व में दिखाना चाहेंगे क्योंकि हमारी यह नक्काशी की कला असिएंट पीरियड से ही चली आ रही है हम पत्थरों पर नक्काशी कर के किसी भी चित्र को उतार सकते हैं पत्थरों पर यह हमारी कल बहुत ही पुरानी है होता क्या है कि आप जब किसी चीज़ में निपुण होते हो तो आप उसे सब को दिखाना चाहते हो हम नक्काशी में बहुत पहले से ही उत्कृष्ट हैं जैसा कि हम बहुत ही पुराने मंदिरों में देख सकते हैं हमारे यहाँ के मंदिर जो कि बहुत सालों पहले बनाए गए थे उस पे नक्काशी कर के भगवान जी का चित्रण करना और उसे पर नक्काशी कर के कुछ भी लिखना यह हमारे यहाँ की सिर्फ़ हमारे यहाँ ही यह पाया जाता है और यह बहुत ही उत्कृष्ट कल है जिसके कारण हम चाहते हैं कि हम देश विदेश के लोगों को इसको दिखाएँ और क्योंकि ये कला बहुत ही महत्वपूर्ण कला मानी जा सकती है हमारे असिएंट पीरियड्स की क्योंकि महाभारत का चित्रण हमारे रेणुकूट के मंदिरों में मिलता है और नक्काशी कर के हमारे यहाँ बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं मंदिरों पर बहुत सारे चित्रण किए हुए हैं